हमारे राज्य में हमारे राज्य में चित्रकला सोनपुर मेला में ज़्यादा दिखाया जाता है जिससे हाथ की बुनी हुई सारी चीज़ रहती है बैग बैग है पर्दा वगैरह ये सब रहता है हर जगह जमदाहा हाजीपुर ये सब जिला में भी चित्र की अच्छी प्रदर्शन होती है और ये जिसमें जगह जगह से सोनपुर में तो हर जगह से देश विदेश से भी आदमी आते हैं देखते हैं उस कला को और ये लोकप्रिय रहते हैं और उसके बाद जो है भी है चित्र यहाँ की सबसे ज़्यादा पेन्टिंग हुआ कोई भी चीज़ जैसे कि हाथ का बुना हुआ चीज़ बैग कैरी बैग ये डॉल टैडी बियर ये सब चीज़ जो है ना उसमें लगाया जाता है दिखाया जाता है इन प्रदर्शनियों में से और उसमें लोग जगह जगह से आते हैं सम्मानित होते हैं और भी लोग बहुत जगह है जैसे भारत में हमारे चल रहा है बिहार राज्य में चल रहा है सबसे ज़्यादा नम्बर वन पर सोनपुर मेला में इसका प्रदर्शन होता है और हाजीपुर में कहाँ बाग म इम बाग टोला में भी इसकी अच्छी कला फ़ेमस ई बनती है प्रदर्शन होती है और ये पटना पटना में भी गया ये सब इलाकों में भी अच्छा चित्र कला प्रदर्शन लगती है और उनमें कहाँ कहाँ के लोग भी बहुत सारे आते हैं